قوم پرستی بد شگونی کے بارے میں ہمارے علاقے میں چند باتیں جو پائی جاتی ہیں بالخصوص ناخواندہ کم پڑھے لکھے ان پڑھ لوگ اکثر اس کو اس کو مانتے ہیں یقین رکھتے ہیں جیسے بلی آڑ آ گئی تو فوری رک جاتے نہیں جاتی کالی بلی آڑ آ گئی تو راستہ کاٹی تو ہمارا کام نہیں بنتا بول کے یقین رکھتے اور اس کو کام کو نہیں جاتے کوئی چھینکے تو نہیں جاتے اور اس طرح کے اور صبح اٹھتے جو سو کسی کا چہرہ دیکھے تو تمہارا چہرہ دیکھے ہمارا کام نہیں بنا بول کے ایسا خیال رکھتے اس سے کیا ہوتا بد گمانی ہے وہ دوسرے کے الزام ہے یہ نفع نقصان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ خود اپنے ہاتھوں کے سے جیسا ہم کام کریں گے ویسے اس کے نتائج آتے تو ایسا یہ جو توہوم پرستی اور بدشگونی جو ہے یہ ہماری سائنسی سوچ تحقیق میں رکاوٹ بنتی یہ ہماری ترقی میں رکاوٹ بنتی اس سے بچنا چاہیے تعلیم یافتہ لوگ بہت کم لوگ اس کے اس کے چنگل میں ہے اس کے شکنجے میں آتے اس سے بچنا چاہیے آج سائنس کا دور ہے ہم سائنسی انداز میں دو پہلوؤں کو مثبت اور منفی پہلو دونوں دیکھنا طرقی کرنا چاہیے شکریہ